میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اچھے سے اچھے مقام پر فائز ہو اچھے عہدہ پر فائز ہو اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا اور ان کو اچھا پڑھایا لکھایا ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی اور ان کی پڑھائی پر توجہ دیتی رہی ہمیشہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں اسکول ٹائم پر جا رہے ہیں نہیں آ کر اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں یا نہیں بس میری مصروفیات یہی رہتی تھیں کہ بچے اپنا ہوم ورک وغیرہ صحیح ٹیم پر کر لیں اور اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا پڑھ کر اسکول میں ہمیشہ فسٹ ڈویثن میں کامیاب ہو اور اچھے نمبر لائیں اور اپنی کلاس میں فسٹ کلاس پاس ہو اور میری کوشش یہ کامیاب ہوئی اور میرے بچے فسٹ کلاس پاس ہوتے رہیں اور پڑھتے پڑھتے ایک اعلیٰ مقام کو پہنچیں اور کامیاب ہو گئے میرے بچے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لیے اور اپنے زندگی میں ایک مقام کو پہنچے ہیں یہی میری کامیابی ہے اور اس بات پر میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ آج میری محنت رنگ لائی ہے اور میرے بچے اتنا پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بن گئے ہیں کہ وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں اور کسی کو روزگار بھی دے سکتے ہیں کچھ اپنا بزنیس کر سکتے ہیں یا کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہیں خود بھی پڑھے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی روزگار سے لگا سکتے ہیں بس مجھے اس بات کا فخر ہے اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری محنت رنگ لائی ہیں اور میرے بچے کامیاب ہو کر ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک مقام پر پہنچے ہیں